हाँ मैंने बैल बैलगाड़ी की दौड़ भी देखी है बचपन में मैं जब छोटा था तो बैलगाड़ी पर बैठता था उसका सवारी करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था बैलगाड़ी की सवारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बैलगाड़ी की सवारी किया हुआ हूँ बकरी की लड़ाई भी देखता था बकरी की लड़ाई भी खेतों में देखता हूँ बकरियाँ चराने जाती है बच्चे लोग भी जाते हैं बकरी चराने बकरी चरवाहा आते हैं वह बकरी एक दूसरे से लड़ने लगती है खाने के लिए इधर उधर और मुर्ग़े की ल मुर्ग़ी मुर्ग़ी की लड़ाई भी देखता हूँ जब वह सुबह हम उठते हैं तो दाना चुगने के लिए दाना खाने के लिए खाने के लिए लड़ाई करता है यह सब घटना मैं बहुत बार देख चुका हूँ और मुर्ग़े मुर्ग़ी की लड़ाई में तो अक्सर सुनाई देता है सुबह में जब उठते हैं तो मुर्ग़े दाना दाना खाने के लिए लड़ाई लड़ लड़ मतलब बोलती रहती है और यह सब से कुछ होता नहीं है लड़ाई करना नहीं चाहिए इंसान मतलब कभी भी किसी को भी कोई भी किसी को लड़ाई किसी से लड़ झगड़ा करने से कुछ होता भी नहीं है उससे हमेशा सबको नुक़सान ही हुआ है लड़ाई नहीं करनी चाहिए हमेशा मिल कर रहना चाहिए हमें